آنلائن شاپنگ آج کے زمانے میں یعنی موجودہ دور میں بہت ہی آسان دکان ہو گئی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے آپ کوئی بھی چیزیں کوئی بھی پروڈکٹ آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ گھر تک پہنچا دیتے ہیں اس میں کوئی چیز آپ کو چوز کرنا ہے کلر ریٹ وغیرہ اٹ از کچھ بھی اس میں بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے اس تمام تر آپشن اس میں دیئے جاتے ہیں اور پہلے سے دیئے رہتے ہیں اس میں کوئی چیزے آپ کو منگانی ہو اور میں نے بہت ساری چیزیں منگائی ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے اسمارٹ فون منگایا ہے اور ماشا اللہ بہت ہی اچھا ہے کوئی اس میں دقت نہیں ہے ویسے ہمیں بہت آسانی بھی ہوتی ہے اس میں ہمارا وقت بچ جاتا ہے لیکن اس میں ہے ایک کمی ہے کہ اس میں کچھ سامان خراب آ گیا یا پھر واپس کرنے کی نوبت آ گئی تو ہمیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں کمپنی کو فون کرو تو وہ کہتے ہیں اتنے تاریخ کو آؤں گا یا وہ لیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس میں سے میں امیزون کا استعمال کرتا ہوں آنلائن شاپنگ میں فلپکارٹ کا بھی استعمال کرتا ہوں اور بھی بہت سارے ویب سائٹ ہیں جس کے ذریعے سے کوئی چیز آسانی کے ساتھ گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور واپس بھی ہو جاتا ہے کئی بار میں نے واپس بھی کیا اسمارٹ واچ منگایا تھا میں نے وہ بھی واپس کروا دیا لیکن آسانی ہوتی ہے